जी हाँ मैंने हिंदी की कई क्षेत्रीय बोलियां सीखी हैं उनका उपयोग भी किया है हाँ मैं हिंदी की बोलियों के बारे में बता सकता हूँ जैसे की हिंदी की बोली है खड़ी बोली ब्रजभाषा इत्यादि इनका उपयोग बड़ी सरलता और सहजता से किया जाता है खड़ी बोली का उपयोग हम हमारे क्षेत्र में करते हैं ब्रजभाषा इसका भी उपयोग हम भरतपुर क्षेत्र में करते हैं